जोंनि ओनसोलाव गोबां गुबुन हारिनि हानजाफोर एबा थागिबिफोरखौ थानायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि वेस्ट बेंगलआ जोंनो ओनसोलनि साखाथि हिसाबै जों गोबां बेंगलिफोरखौ मोननो हायो बेबायदिनो गोबां नेपालिफोर नेपालि हानजानि थागिबिफोरखौबो मोननो हायो बेजों लोगोसे माइग्रेट एबा खामानि मावनो थाफैनाय गोबां बांगाल एबा गुबुन हारिनि बे हानजाफोरखौ जों मोननो हायो जायफोरा जोंनि ओनसोलाव थानानै न'खर दादों न'खर खुंदों आरो गावनि हारिजों हानजा हिसाबै थाफैनाय खामानि मावनो थाफैनाय बेफोरबायदि गोबां गुबुन हारिनि हानजाफोरखौहाय मोननो हायो बेबायदिनो बे गुबुन हारिनि बे बाइजोनि सुबुंफोरजों आं रायज्लायनायबो जायो बेबायदिनो माखासे समाव खामानिखौ लानानै माखासे समाव नांगौबायदिहाय आङो बिसोरजों रायज्लायनाय जायो माखासे बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामनाय गोबां गुबुन हारिनि हानजाफोरखौबो बे ओनसोलावहाय मोननो हायो